औ नों मा गायखेर गवाला ना ओमफ्राय दामानि गायखेरखौ मानो दै बारा होनानै लाबोदों बाल नोंलाय होयाखैबा माथो साहा फुदुंनायावलाय गोसोम सोम गायखेरालाय मानसिनोबो होजालाबो मालाबो साहा फुदुंनानै लासिं सिं नो औ होयाखै जोंनि खाथि खालाना होनहांदोंआनो आंसो नोंनो खोन्थायाखै नङा जाबाय ओमफ्राय नोंहा बेबादिनो माथो दुब्लिनि दैबो होनानै लाबोयो होनलाय नों सम सम औ थरथिंसेल' होया माथो नोङो माबायानोबा खोन्थादों दाखोलि दुब्लिनि दैखौ खावखांनानै होनाय नुदों नो बुंगोन आरो खोन्थाग्रा थायोना मेरला नङा जाबाय आं नों बेबायदि लाबोबाय थायोबा द'स्रानिखौसो लागोन दे सापातयाथ' आंना एक नाम्बारखौनो लाबोदोंमोन ना एत्त' दामनि रयेलखौ लाबोलायबाय सेरनायावथ' सेरो बाल नोङो थिगैनो ओमफ्राय नोङो बालथिंयाव दै लागोरो ना सेरनायनि सिगां सोर नुनांगौ जाखो ओमफ्राय मिथिखायोना गायखेर गवालाफोरनि आखल खौलाय बिदिनो खा फासयावबा गोदै गोदै मोजां मोजां होनफैसै आं दै होथारा माया होनलाय लायसै लायाबा लाया मानि दंनायाथ' होफैग्राया मेरला दंखायो बाल ओमफ्राय नोंखौ फुराना लाबाय थाग्रा नालाय ओंखाय लायो आरो आङो गायखेर होफैग्रायालाय मेरला दङ आरो लासैनो होनगोन बिसोरबो माबा होननो साहस हाथ'वाखै ओमफ्राय नोंहा बेबायदि होथारनांगौ जाहैबाय आरो मा बेसेबां लाब जानांगौ जाखो बेबायदि दै होनायावलाय बाद होनायाथ' होया बाल लागोन आङो होनबाबोथ' अननायद्राय जाथारोना ओमफ्राय नोंहा बेबायदि फैसानि मालखौ बिदि एथ्त' दै होला बायो आरो ओमफ्राय नोंहा बा मालायनिखौ लानानै बिदि दै होफैनायखौ होबा नोङो माबाया आरोखि रागा जोङा आरो गवालाया नों लाखिनायाव दै होनानै होफैबा माथो सोरनिखौबा सोरनिखौबा बुथुमदेरो हा बाङालिफोरनिखौ बाङालिफ्रानो खोन्थादोंलाय ओमफ्राय लाबोनायाव बिसिनिखौ खम खमनि लाबोसैनो ओमफ्राय दाना गावहा दै होनानै बांसिन दाम होनलानानै फानसै जाहैदों लायाबोहाय आङो एबारनिफ्राय आंहाबो माबा दस्रा होफैग्राखौसो लानसै गायखेर फानग्राफ्रा फास याव गोदै गोदै बिदिनो होनखायो उनावबाथाय आमफ्राय गैला दै होलांसै दे था नोङो नोंहा दस्रारानो हैदो नांलाबो आंनो नोंनि गायखेरखौ दिनैनिफ्राय दोनदो नोङो दा होफैसै आंनाव